हैलो हाँ जी बोलिए हाँ जी बोलिए हाँ हाँ है है अबेलेवल है आप बताइए आपको कौन फ्लोवर लगाना है कौनसे टाइप के लगाना है हैं हैं तो गुलाब गुलाब और गेंदे के तो मतलब पंद्रह रुपये का एक पीस के हिसाब से फिर आपका हॉल कितना बड़ा एक रूम कितने बड़े उस हिसाब से लगभग पचास से सौ फिर अपने को डेकोरेट कैसा करना है पूरे मतलब पूरे रूम में डेकोरेट करना है या गेट गेट पर लगाना है तो उस हिसाब से फिर होगा लेकिन पंद्रह रुपये का एक पीस पड़ेगा अपने को है ना गुलाब और गेंदे का जासमीन का थोड़ा सा अपने को थोड़ा कम में चल जाएगा और वह उसके अलावा फिर और दूसरे भी अलग अलग वेराइटी के फूल हैं तो वह आपको बता देंगे येलो येलो कलर के रेड कलर के अलग हैं वह तो बाले फ्लोवर्ज में बीच बीच में आप मने उसको मतलब ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन के तौर पर दस पीस बुके के ठीक है ना बन जाएँगे पीस का रेट तो वही रहेगा बुके का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सर्विस का रेट रहता है तो वह तो एडजस्ट हो जाएगा तो उसमें लगभग देखो उसमें एक तो बाहर से पंद्रह पीस का भी रहता है तो आप पंद्रह से हिसाब से वह कर लो तो लगभग लगभग टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड का फिर अपने हिसाब से है वह बुके तैयार होने में तो दसा तो है तो कर देंगे अपन पाँच सौ हज़ार रुपये में हम उसको तैयार कर देंगे उसमें दो तीन बुके को अपन अलग से भी कर सकते हैं जो इस्पेशल टाइप इस्पेशल गेस्ट वेस्ट के लिए अगर करना है तो इस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं हाँ हो जाएगा वह भी मैडम हो जाएगा वह भी माला का भी करा देंगे माला तो गेंदे की ही लगेगी ना अपने को अच्छा हाँ ठीक है तो वह भी उस रेट में कर देंगे यह आपका डेट क्या है इसमें मतलब अपना किस दिन शादी है तो अपने को डेकोरेट होकर कब चाहिए मतलब कि इतने टाइम पर इतने तारीख को उससे अपन टू डेज़ पहले आ के तैयार कर देंगे और बाकी जो माला वाला है कैसे नहीं नहीं तो वह ही मैं बता रहा हूँ ना कि देखो आधा डेकोरेट जो जो नॉर्मल डेकोरेट है वह आपको दो दिन पहले होगा और जो गेट वेट में मतलब जो सिम्पल जो मतलब आपको एट ए टाइम जो लगेगा ना जैसे मालाएँ हो गई बुके हो गई इससे रिलेटेड वाला वह तो आपको तुरंत रिसेंट में इच होगा अगर आपको एवनिंग में लगेगा तो मॉर्निंग में आकर हम एक दो घंटे में सजा कर चले जाएँगे इस टाइप का रहेगा एमाउंट जो है देखो अभी आपका दस पंद्रह सौ पीस वह और इसके पंद्रह से सौ है ना तो लगभग लगभग पंद्रह बीस के समथिंग वह पूरा ही कंप्लीट कर देंगे अपन लगभग लगभग हाँ पंद्रह से बीस में इसमें कम कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे आपका बुके उके का कैंसिल मार देंगे ओके नहीं नहीं मतलब बुके में बुके आपको फ्री ऑफ कोस्ट कर देंगे इतना उसके उसमें है ना पंद्रह बीस में उसको में डाल ठीक है ना आप बता दीजिएगा ऑन ओके ओके